आसामनि गाहाय आबादानो जाहैबाय माइ माइखौनो मोननै थाखोआव मावो जोंनिया खायसे दैज्लां बोथोराव मावो खायसे मेसेङावबो मावो खायसे खायसे दैनि सुबिदा गोनांफ्रा मेसेङावबो मावो बांसिन आबाद मावनाया जोंना दैज्लांनि जायो दैज्लाङाव बयबो गामि ओनसोलनि रायजो जानाय सुबुंफ्रा बयबो माइखौनो मेन आबाद जानायनि थाखाय मावो ओमफ्राइ बेनि अनगायैबो फाथो आबाद मावो बेसर आबाद मावो देमसि आबाद मावो गुजि आबाद मावो बेनि अनगायैबो सिबिं बेखौबो आबाद मावो ओमफ्राइ सबाय बेबो आबाद मावो ओमफ्राइ बिदिनो जुखाम जानो थाखाय जुखामखौ आबाद खिथि खालामो ओमफ्राइ बिदिनो मैगं थाइगंनि बेलायावबो जानो थाखाय दैज्लां बोथोराव बिदिनो जोगोनार खुमब्रा थाइबें बिदिनो लाव जिंखा बहल बेफोरबायदिखौ जानो थाखाय आबाद खालामो ओमफ्राइ मेसें बोथोराव आलु मैगं थाइगंनि बेलायाव खफि बान्दा खफि फुल खफि अल खफि गाजर लाइ लाफा मुला बेफोरखौ आबाद खालामो आरो जायो बेखौनो मैगं मैगं हिसाबै ओमफ्राइ बेबादिनो दंबावो माखासे गोबांनो थारुन था सुमब्लि बेफोरखौ आबाद मावो आरो

दाउ दाउ दाउमा दाउसानि गेजेराव न'आव फिसिनाय दाउ बोरमा अमा ओमफ्राइ मोसौ मैसो बेफोरखौ फिसियो बोरमाफ्रा जाहैबाय बेदरनि थाखाय फिसिनाय जायो ओमफ्राइ दावफ्राबो बेदरनि थाखाय फिसिनाय जायो दावदैनि थाखाय फिसिनाय जायो दावदैखौबो जानायनि थाखाय मोनो ओमफ्राइ बि्दिनो मोसौफ्रा गायखेरनि थाखाय फिसियो गायखेरखौबो अनेक गिहि खालामो माख'न खालामो गायखेर दाखा खालामो बेफोरखौबो बानायनाय जायो गायखेरजोंबो ओंखायनो मोसौखौ फिसिनाय जायो मोसौ बोरमानि बेलायाव मोसौ बोरमाया गांसोजोंनो थांनानै थायो ओमफ्राइ अमा फिसियो अमाया बेदरनि थाखाय बेसोरनो आदार होनांगौ जायो गुन्दै माबा माबि गावनि जाग्राखौ होनांगौ जायो आमफ्राइ न' खाथिफ्राव बिदिनो फुख्रि जावनानै ना फिसिनाय जायो नाजोंबो आबाद हिसाबै मान मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा थांनानै थानो हायो बेखौ दानि दामाव नानि माबाया दामफ्रा गोबां जाबाय बेखायनो आरो जाग्राफ्राबो गोबां जाबाय ओंखायनो नाजों थानानै थानायाव गोबां सुबिदा जायो